जेब्ला आङो अनलाइन सपिं खालामदोंमोन आरोना फ्लिपकार्टआवहाय बेयावहाय मोनसे हेन्द बेग बिहरदोंमोन बे हेन्द बेग आ मानोना सोरबा गुबुन सासे मानसिया बेखौ हरदों आरो फानहरदों अनलाइन एपनि थ्रुयै सपिं एपनि थ्रुयै बेवहाय आं सपिं खालामदोंमोन बे हेन्द बेगखौ अर्दार खालामनानै आं मोनबाय साननै सानथामसोनि उनाव बहुत गाज्रि बे हेन्द बेगाहाय जोबोद गाज्रि माने कुवालिटिबो मोजां नङा माबो मोजां नङा बेखौ आं बायनानै जोबोद गाज्रि मोन्दों बेनिखायनो नोंथांमोनाबो बे हेन्द बेगखौ बायनो नाङा मानोना बे हेन्द बेगा साननै सानथाम उनावनो जोबोद गाज्रि कुवालिटि मोजां जाया बेनिथाखायनो आं नोंसोरखौ बुङो नोंसोर बे बुस्थुखौ बायनो नाङा